जी सर ये बैंक में से मेरा पैसा कट गया सर सर ये दो हजार रुपये कट गए जी सर अभी जस्ट अभी फाइव पाँच मिनट पहले कटे हैं जी सर जी सर चेक किए न नहीं सर की मैंने ट्रांजेक्शन ही नहीं किया जी सर आटोमेटिक कट गए जी सर ये तो मेरे अकाउंट में पहले से ही थे मैंने उसमें डाल कर रखा था जी जी बिल्कुल सर ये अपने मोबाइल पर मैसेज आया था सर दो हजार रुपये डेबिट जी सर जी सर दो हजार रुपये माइनस आ रहा बस और कोई लोकेशन किसी का नाम नहीं आ रहा तो सर मैं बैंक कब आ सकता हूँ सर ठीक सर कुछ ले कर तो नहीं आना सर कुछ ले कर तो नहीं आना है ठीक है सर और कुछ तो नहीं लाना सर सर बैंक का चार्ज तो नहीं कटा था सर ठीक है सर ठीक है ठीक पैसे रिसीव हो जाएंगे न हमारे ठीक है सर ठीक है सर थैंक यू धन्यवाद